ہیلو کریم ریسٹورینٹ جی در اصل مجھے کچھ چیزیں آرڈر کرنی تھیں

جی جی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے تو بھوک بہت تیز لگی ہے آپ ایسا کریں کہ میرا آرڈر لکھ لیں اور چیزیں جلد سے جلد جتنا بھی ممکن ہو بھیجوا دیں جی جی ایک مٹن بریانی جی ون کے جی اور ایک دال فرائی ساتھ میں تین چپاتی جی ہاں وہ وہ اس میں پیاز وغیرہ کا سلاڈ رکھ دینا

یہ کتنے ٹائم تک آ جائے گا

ہاں نہیں تھوڑا سا زیادہ ضروری ہے نا جلدی ہے

پچیس منٹ میں چلیں ٹھیک ہے اوکے یہ چارج اس کا کتنا لگے گا اچھا اور ڈسکاؤنٹ پانچ پرسینٹ نہیں یار پانچ پرسینٹ بہت کم ہے

پانچ پرسینٹ میں ہوتا کیا ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک دس پرسینٹ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک اوکے

ہاں تھوڑا جلدی کیجیے گا اوکے تھینک یو تھینک یو تھینک یو